चित्र कढणु वक़्तु मां रंग ब्रुश पेन पेंसिल रबड़ सुठा पना इस्तेमालु करणु पसंदि कंदी आहियां त मुंहिंजा हिकु ई मनपसंदि ब्रांड आहे जेको नंढे हूंदे खां ई वापरींदी आहियां मां उहा आहे कैमलिन ऐं चित्रकारीअ जा सामान जेकॾहिं सुठे ब्रांड जा हूंदा आहिनि त उहे त माहंगा ई हूंदा आहिनि उहे सामान इस्तेमालु करण सां ई असांजा चित्र में जान अची वेंदी आहे